लॉकडाउन जे टाइम ते त सभु कुझु ई बंदि थी वियो बिल्कुलु ईअं लॻंदो की ज़िंदगी ख़तमु थी वई आहे माण्हुनि जी छो की कहिड़ी बि शइ ॿाहिरां न वठी अचो खाइणु पीअणु सभु ते रोकु थी वई कहिड़ी शइ भाॼी वठी अचूं त हुअ बि असां ॾह बार धोई करे उहा रखूं खीरु वठी अचूं थेल्हियूं त हुअ बि धोई रखूं कहिड़ी शइ घर में आणण खां पहिरीं ॾह बार सोचनि पिया की हीअ वठी अचूं या न वठी अचूं की हिन जे टच सां बि उहा थी वेंदासीं बीमारु थी वेंदासीं असांखे कोरोना न थी वञे त असां ॾाढी नईं नईं रेसिपियूं ॾिसियूं वठियूसीं घरु वेठा हूंदासीं नौकिरी ते न वञणु हो कुझु कमु न हो त सॼो ॾींहुं घरु ई विहणो हो त पंहिंजो यूट्यूब ते ॾिसी करे नईं नईं रेसिपी ॾिठीसीं नवां नवां असां कॾहिं सम्बोसा था ठाहियूं कॾहिं दाल पकवान ठाहियासीं कॾहिं पिज़्ज़ा था ठाहियूं दाल मखनी ठाही नान ठाहियो त घणे वैराइटियूं असां ॾिसी ॾिसी खाधियूं ऐं ठाहियूं ठाहे खाधी छो की ॿाहिरां त बिल्कुलु बि ईअं न की हिकु बि शइ था वठी अचूं असां भाॼियूं बि वठी पिया अचूं त ॾह दफ़ा सोचियूं पिया की वठी अचूं या न वठी अचूं छो की हीअ बीमारी अहिड़ी हुई की हथु लॻाइण सां ई मतिलबु असांखे डपु थो लॻे की असां ॿाहिरां शइ वठी आया आहियूं घर में वॾा बुजुर्ग आहिनि या ॿारु आहे त शइ सां जेको बि वठी था अचूं त दिक़त थी थिए इन करे पहिरीं शइ ॿाहिरां खां आणे करे ॿाहिरि रखी करे सैनिटाइज था कयूं पोइ उन्हनि खे धोई करे ढंग सां रखूं पिया की कंहिंखे परेशानी न थिए की कंहिंखे बि हिन टच सां बीमारी न थिए छो की बीमारी अहिड़ी हुई की असां ॾह दफ़ा सोचियूं पिया त असां कॾहिं सैंडविच पिया ठाहियूं सुबुह जो राति जो ॾींहं जो कॾहिं दाल मखनी कॾहिं पनीर पिया ठाहियूं कॾहिं छा पिया ठाहियूं मतिलबु अलॻि अलॻि वैराइटियूं असां यूट्यूब ते ॾिसी करे छो की घरु वेठासीं कुझु ॾिस केॾांहं वञिणो न हो केॾांहं अचिणो न हो पंहिंजो घर घर में वेठा हुयासीं त घर में हाणे ॿाहिरि खाइण बि माण्हुनि खे आदत पइजी वई की असांखे ॿाहिरि ई खाइणो आहे त हुअ सभु बंदि थी वियो माण्हुनि जो त उहे ई शयूं असां घरु वेही वेही करे कॾहिं मोमोस पिया ठाहियूं कॾहिं छा पिया ठाहियूं त घरु वही वेही करे माण्हू ठाहिनि पिया ऐं खाइनि पिया असां बि हो ई कयोसीं की यूट्यूब ते ॾिसी ॾिसी नईं नईं वैराइटियूं ॾिठी ॾिसी करे असां खाऊं पिया